جی آداب جی ہاں میں ڈاکٹر ہما خان بات کر رہی ہوں عافیہ میڈیکل ہوم سے فرمائیے اچھا اچھا اچھا جی کب سے شکایت ہے آپ کو یہ آصف صاحب

اچھا تو آپ نے آفس میں کچھ ایسا کھایا تھا جس سے آپ کے پیٹ میں درد میں کچھ اضافہ ہوا ہو یا پھر کچھ رکھا ہوا تو نہیں کھایا ہے پھر اچھا

جی جی جی اچھا اچھا آپ نے جی اچھا آپ نے اس کے اس کے لیے کوئی دوائی لی ہے ابھی تک دوا وغیرہ

جی ہوں ہوں جی جی جی ایکچولی گھریلو نسخے اس میں جو ہیں زیادہ مفید نہیں ہوتے ہیں آصف امام صاحب تو آپ جو ہیں میری کلینک پر آنا پڑے گا اگر آپ نہیں ابھی آ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو ایک دوا کا نام بھیجتی ہوں بتاتی ہوں آپ وہ دوا لے لیجیے انشاء اللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے پھر آپ میرا میڈیکل عافیہ میڈیکل ہوم کھلنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح نو سے لے کے شام کے چھ بجے تک ہے تو آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں جی جی آپ آپ آپ جی جی جی تو آپ ایک میٹرو جل لے لیجیے گا اور ایک میفٹال ٹبیلیٹ آتی ہے وہ لے لو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک جیلوسل جو سیرپ آتا ہے وہ پی لیجیے گا اگر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اب آپ ہمارے میڈیکل پر آ جائیے گا پلیز صبح میں نو بجے کھل جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے آصف صاحب ٹھیک ہے